बादायारि आन्जादफोरनि थाखाय खौरां बिलाइया गोबांथार मदद खालामो मानोना खौरां बिलाइआव गोबांथार मोनथिनो गोनां गोदान गोदान आयदाफोरखौ जोङो मोननो हायो

बेयाव जों नुनो मोनगोन जे जेरैहाय खौरां बिलाइआ दङो सानसेयारि सानस्नियारि सानजिबायारि आरो दानसेयारि खौरां बिलाइ दा बेफोर खौरां बिलाइनि गेजेरजों जोङो जायखिजाया बादायारि जे आन्जादफोर बा जेरै इउ पि एस सि आन्जादफोर बेबादिनो माखासे टेलेन्ट सार्च बेफोरबादि आन्जादनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा खौरां बिलाइखौ सानफ्रोमबो फरायोब्ला माखासे आपदेट नलेजफोरखौ जोङो मोनबाय थानो हागोन मानो होनना बुङोब्ला खौरां बिलाइयाव जों नुनो मोनो सामफ्रोमबो जाबाय थानाय आरो जालांनाय जेनाखि जाथाइफोर आरो फैबाय थानाय समाव जानो गोनां मोनफ्रोमबो खामानिफोरनि जे खौरांफोर बेखौ जोङो खौरां बिलाइयाव फरायनानै मोनो मोननो हायो दा जायखिजाया बिथिं जेरैहाय बादायनाय बादायलायनाय बा गेलेमु आयदा बेबायदिनो हारिमु लोगोसे बेबादिनो गुबुन गुबुन जोंनि बे खौरां बिलाइनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हायो बे खौरां बिलाइयाव सारा बुहुमनि खौराङानो थायो जेरैहाय जोङो बेवहाय खौरां बिलाइ होननानै बुङोब्ला आसामनि बा जोंनि बे ओनसोलनिल' बाथ्रा थाया दा गुबुन गुबुन ओनसोलाव जानाय मोनथिनो गोनां माखासे खौरांफोरखौ जोङो मोनथिनो गोनां मोनथिनाया मोजां मानोना बादायलायनाय जे आन्जादफोर दङ बे आन्जादफोराव माखासेथार सोलिबाय थानाय लोगोसे सिगाङाव जालांनाय जेनाखि जाथाइफोर बा माबा मोनसे गिदिरथार मावफुंनो लानाय हाबाफारिफोर बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिनाया हायो बे खौरां बिलाइयाव जोङो सामफ्रामबो फोसावनायाव जोङो बादायलायनायाव जानाखि गोनां सोंथिफोर बे सोंथिफोरनि फिन्नायफोरखौ जोङो आपदेट लाबाय थानो हायो दा ओंखायनो आं सानदोङो खौरां बिलाइफोरखौ फरायोब्ला जोङो बादायारि आन्जादफोरखौ गोरलैयैनो उथ्रिसारनो हायो दा जों ओरैनोब्लाबो सरासनस्रायै बेबायदि खौरां बिलाइखौ जोङो मोननो हायो बे खौरां बिलाइआ जों मोनफ्रोमबो रावआवनो जों खौरां बिलाइखौ जों फरायनो हायो जे बर' असमिया इंराजी हिन्दी जाय जायनाखि रावाव फरायनानै मोजां मोनो बेवहाय खौरां बिलाइखौ जोङो बुथुमनानै माखासे खारिफोरखौ जोङो लानो हायो आर बेफोर खारिखौनो जोङो गोसोआव लानानै बा मोजां मोजां जायफोर आन्जादनि थाखाय फैथावना माने मोनथिनो मोनदोङो बेफोरखौ दाइरियाव लिरनानै लानांगौ आरो दाइरियाव लिरखांनायनि उनावहाय नांगौ समाव जों बेफोरखौ नायफिननो हायो दा खौरां बिलाइजों फरायनायजों लोगोसेनो जोङो जुदि बेफोरबादि खौराङाव मोनथिनाय माखासे बाथ्राफोरखौ दाइरियाव लिरख'ना लानानै फरायलांबाय थायोब्ला जोंनि माखासे फरायसाफोरा बादायलायनाय जि आन्जादफोर दङ बे आन्जादफोराव गोरलैयैनो उथ्रिनो हागोन दा बेखिनि बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय फरायसाफ्रा जाहाथे बे बादायलायनाय आन्जादफोरखौ उथ्रिनो थाखाय खौरां बिलाइखौ फरायो बेखौ आङो मिजिं थिबाय